برتن دھونے کے لئے میں سادہ صابن کا استعمال کرتی ہوں ان سے برتن اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں سادہ صابن اور ایک جونا جس کے مدد سے برتنوں کو دھویا جاتا ہے اور اگر برتن زیادہ چکنے ہیں یا تیل والے ہیں تو اس کے لیے دیسی چیزوں میں راکھ ہوتی ہے چولہے کی جلی راکھ سے ہم صاف کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی اگر نہیں چھوٹتے ہیں داغ یا کہیں پر چکنا رہ جاتا ہے برتن تو اس پر بیکنگ سوڈا ڈالا جاتا ہے بیکنگ سوڈا اور جونے کی مدد سے اسے صاف کیا جاتا ہے اگر بیکنگ سوڈا اور جونے کی مدد سے صاف کرنے کے بعد بھی اس میں کہیں چکنائی رہ جاتی ہے تو اس میں بینکگ سوڈا ڈال کر اور اس کے اوپر سے نیمبو ڈال کر دس منٹ تک رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو داغ ہے وہ آسانی چھوٹ سکیں دس منٹ بعد ان تیل والے برتنوں کو دھویا جائے دھویا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہیں بالکل صاف ہو جاتے ہیں وہ برتن کیوں کہ بیکنگ سوڈا اور نیبو کی مدد سے ساری چکنائی ختم ہو جاتی ہے میرا عمل تو یہی ہے تیل والے برتنوں کو دھونے کا زیادہ تر تیل والے برتن بیکنگ سوڈا سے آرام سے دھل جاتے ہیں